مجھے ایک ایسے واقعہ کی یا خبر کی جو ہے خبر جب میں نے سنا کہ میرا اسلامک اسٹڈیز میں حیدر آباد میں ہو گیا ہے اور کیمپس مجھے جو ہے وہاں ملا ہے سری نگر یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی اور بہت اچھی خبر تھی کیونکہ آلریڈی میں جامعہ میں جو ہے پہلے سے آ چکا تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے بتایا تو دوستوں نے پھر جو ہے فوراً اس کو لگایا اور دکھایا کہ جو ہے جو ابھی جامعہ میں ان کا نکلا اور پھر ماشاء اللہ ان کی کوشش دیکھیے کہ حیدر آباد میں بھی نکل گیا تو مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ میں جو ہے ایز ای اسٹوڈنٹ یہاں تو جامعہ میں تھا ہی لیکن میں نے وہاں ایڈمیشن نہیں لیا کیونکہ جو ہے یہیں پہ جب پہلے سے ایڈمیشن لے لیا تھا لیکن یہ ایک خوشی ایک خبر تھی اور بہت دلچسپ واقعہ تھا